कुकींग कुकींग करपाक म्हाका खूब आवडटा पूण कुकींग म्हणल्यार कितें जें आमी सादें जेवण करता तेंच न्हय तर अशें तुका स्पेशली कितेंय जें तूं करूंक शकता ताका सुद्दां कुकींग म्हणल्यार जाता पूण अशेंच म्हाका खूब तरेचें जेवण रांदपाक आवडटा आनी जे म्हाका आवडटा तें करपाकूय खूब बरें दिसता तर हांव सदांच न्यू न्यू डीश करीच आसता ट्राय करता बट ताजो रिजल्ट म्हाका मेळटाच अश्यो हांवें ट्राय केल्ल्यो रॅसिपीज म्हणल्यार स्क्वीड्स चिली मागीर बांगड्यांचें हुमण नाल्लाची चटणी किंवां सँडवि चाची चटणी मागीर म्हणल्यार आनी कितें बेकिंग बेकींग हांव जेन्ना कोवीड आशिल्लें तेन्ना बेकींग करपाक शिकलें म्हणल्यार यू ट्यूबाचेर विडियोस पळोवन हांवें बेकिंग करपाक स्टार्ट केली बेकिंग म्हणल्यार केक बिस्किट्स अशेंच केल्लें केक जो आसा कोविडा टायमाचेर सगळीं शॉपां बंद आसताली सो केक कट करपाक सुद्दां आमचे कडेन केक आसनाशिल्लो म्हणून हांवें डिसाय्ड केलें की हांव यू ट्यूबाचेर पळोवन केक करपाक शिकतलें अशेंच हांवें केक करपाक शिकलें आनी आयज म्हाका खूब बरें दिसता की हांव केक करपाक शकतां म्हणून खंयच्याय सिचुएशनांत जर केक ना जाल्यार सुद्दां हांव करपाक शकता हें म्हाका खबर आसा तर अशेंच म्हजो एक एक्सपिरियन्स आशिल्लो की हांव एक रॅसिपी ट्राय केल्ली ती म्हणल्यार वॉमेसेलाय जाका आमी कोंकणींत शेव्यो म्हणटात तर त्यो शेव्यो ज्यो आसा त्यो करपाक खूब इजी आसा पूण तरी सुद्दां ते म्हजे कडेन कश्योच जायना हांवें खूबदां ट्राय केलें करपाचें बट तें जायना म्हणजे जशी ती करप आसता तसो तो प्रोसिजर फोलो करून सुद्दां केलो पूण म्हाका रिजल्टूच मेळना कशें तेंच कळना बट एक दीस हांव ट्राय करतलें आनी तो रिजल्ट मेळटलो अशी म्हजी इच्छा आसा तर ती वॉमिसिलाय जी आसा ती करपाक दिसपाक इजी आसा करपाक बट जेन्ना तूं ती करता तेन्ना तुका कळटा की ती करपाक कितली डिफिकल्ट आसा ती तातूंत चड हें तर इँग्रिडियंट्स आसना बट तें करपाक खूब प्रोब्लम्स येता आनी तें हांवें एक्सपिरियंस केल्लें आसा हांवें प्रिपॅर केलें बट ते कोणेंच खावंक ना ते तशेंच भायर मारपाक पडलो असो हो ताजो एक्सपिरियन्स आशिल्लो आनी म्हाका खूब वायट दिसलें की हरशीं खंयचीय डीश हांव करूंक शकतां बट ही कित्याक करूंक शकनां अशें म्हाका परत परत हे जायत आसता सो हांवें वॉमिसलायची एकूय डीश ती सोडून केन्नाय ट्राय करूंक ना बिकॉज म्हाका भंय दिसता की जर हांवें ट्राय केली आनी ती तशी जावंक ना जाल्यार तें वेस्ट जातलें आनी हें वेस्ट करप तें म्हाका आवडना सो ताका लागून हांवें डिसायड केलां की हांव प्रोपर शिकतलें आनी मागीरूच करतलें

कुकींग हें खूब आवडटा